अगर गल्ल कीती जा मीडिया दी न्यूज पेपर जेह्ड़े मीडिया चैनल न उं'दी गल्ल कीती जा कि अज्जकल जेह्ड़ी मीडिया ऐ ओह पूरी न्यूज कवर हैनी करदी ऐ अज्जकल कोई इक पालीटीशियन होई गेआ कोई नेता ते बस इं'दी न्यूज कवर कीती जंदी ऐ होआ दा केह् ऐ दुनिया च जां हिंदुस्तान च केह् होआ दा ओह्दी न्यूज एह् जेह्ड़े मीडिया आह्ले इक कवर हैनी करदे है न न्यूज जेह्ड़ी आजतक न्यूज चैनल ऐ जेह्ड़ा ओह् न्यूज चैनल मतलब कि बहुत ठीक ऐ न्यूज चैनल काफी हद्द तक ओह् ठीक न्यूज चैनल मतलब कि बड़ी न्यूज जेह्ड़ी ओह् कवर ओह् करीं लैंदे न किश देश दी न्यूज होई गेई किश बिदेशें दी न्यूज होई गेई ओह् जेह्ड़े ओह् कवर करदे न इस बेल्लै हिंदुस्तान च केह् होआ दा ऐ ओह् एह् बी सनांदे न बाह्रले मुल्खें च केह् होआ दा ऐ ओह् एह् बी सनांदे न किस जगह केह् युद्ध लग्गे दा ऐ उं'दी इसलै वार चला दी ऐ ओह् एह् सब कुछ मतलब एह् जेह्ड़ा कवर न्यूज चैनल आह्ले जेह्ड़े आजतक आह्ले करदे न ते लेकिन जेह्ड़ी जम्मू दी न्यूजां न एह् कवर हैनी होंदी हैन क्योंकि अज्जकल केईं ऐसी जगह् न जित्थे न इं'दी न्यूज एह् कोई कवर हैनी करदे हैन जियां केइयें जगह उप्पर इसलै कोई आर्मी आह्ला श्हीद होई जा एह् ओह् बी न्यूज चैनल ऐ जेह्ड़े कवर निं करदे हैन हां कुछ न्यूज चैनल हैन जेह्ड़े करदे न पर मैक्सिमम जेह्ड़े न्यूज चैनल न जियां इं'दी राजनीति जेह्ड़ी राजनीति मैक्सीमम जेह्ड़े एह कवर करदे न जेह्ड़े मैक्सीमम न्यूज चैनल आह्ले है न जियां कोई अज्ज इलेक्शन च केह् होआ दा किसे नेता दे घर केह् होई गेआ ऐ नेते दे घर जेह्ड़ा कुछ होआ दा ऐ ओह् कवर करगङ भला होर कुसै दे घर किश होआ दा होऐ एह् ओह् कवर हे निं करदे हैन जियां कि न्यूज चैनल मैक्सीमम न्यूज चैनल आह्ले इ'यै कवर करदे न हां हिंदोस्तान च इस नेता के घर पे ये हो गेआ इस नेता के घर पे होऱ बी चीज कवर करो हिंदुस्तान च होआ दा केह् ऐ पूर तुस दस्सो कि हिंदुस्तान च केह् होआ दा ऐ सिर्फ इ'यै दस्सी जा दे न कि हां जी इद्धर एह् होई गेआ ऐ फलाने दे ते तां मरी गे एह् मरी गे बाकी मीं कोई एह् दसदे हे निं कि हिंदुस्तान च केह् होआ दा अर्थब्यबस्था कुत्थें पुज्जी ऐ कि इस देश च केह् होएआ ऐ ओह् इंदे रिलेटिव निं इंदा कुछ ओह् किश नेईं ऐ उं'दे बारे च किश निं दसदे ऐ बाकी एह् हे कि जेकर न्यूज चैनल आह्ले गी जे कवर लग्गे ओह् करन ते न्यूज पूरी न्यूज कवर करो इक गल्ल अद्धी न्यूज कवर निं करो पूरी गल्ल अगर इत्थें एह् चीज होई ऐ ते होई कि'यां ऐ बस न्यूज कवर करी ओड़दे कि इत्थे एह् होई गेआ ऐ एह् निं सनांदे भला होएआ कि'यां ऐ भाई तुस न्यूज आह्ले ओ ते तुस न्यूज पूरी कवर करो अज्जकल मैक्सीमम साढ़े जम्मू दी कोई न्यूज कवर निं करदे ऐ कि जम्मू च केह् होआ दा ते केह् निं होआ दा मेरी ते इ'यै ऐ कि अग्गें अगर न्यूज लग्गे ओ न्यूज कवर करन ते पूरी जम्मू कशमीर दी करो ते बाकी दियें मैमक्सीमम जगह जे तुसें न्यूज कवर करो बस इयै थुआढ़े अग्गें जेह्ड़ी बिनती कि न्यूजां न जेह्ड़ी पूरी न ओह् कवर करो